पैह्लें पैह्लें जेह्ड़ियां कुड़ियां लूह्त्ता खेढदियां अद्धी छुट्टी होंदी ही स्कूल और उसी इ'यां चा कन्नै बनांदे ओह्दे च छे खान्ने होंदे और सारे करदे और इक इक गोल जेह्ड़ा पत्थर होंदा ओह् रखदे फिर उसी अग्गें अग्गें अग्गें करदे इक जित्तदा दूआ फिर त्रीया और अगर लाइन कन्नै अगर ओह् छ्होई जाह्ग आउट होई गेआ और फिर दूआ बच्चा औंदी बारी फ्ही ओह् खेढदा हा ओह्दे कन्नै उसी बड़ा मजा औंदा हा